जोंनि ओनसोलाव सोरखारि एबा मुलाम्फा गैयै गेलेमु फसंथानफोराव गोबां रोखोमनि गेलेनाय आरो बादायलायनाय दङ आरो जोंनि ओनसोलाव माखासे गेलेमु फसंथानफोर दं जेरै के दि एस ए आरो साइ बेफोरबायदि फसंथानाव जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरखौ गोबां रोखोमनि गेलेनाय फोरोंनाय जायो जेरै फुटबल जोनाय बोर्ला गावनाय जं खुबैनाय भलिबल खारनाय बेडमिन्टन आरो बायदि बायदि गोबां रोखोमनि गेलेनायफोर फोरोंनाय जायो जेराव बेसेन नाङा जासे फोरोंनायखौ जों मोन्नो हायो आरो बेयाव जोनानै जोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा माखासे सोरखारि साख्रिफोरावबो साख्रिफोरबो मोन्नो हादों जेरैबायदि आसाम पुलिस इण्डियान आर्मि एस एस बि बि एस एफ बायदि बायदि सोरखारनि साख्रिफोरखौबो बे गेलेनायनि गेजेरजोंनो मोन्नो हानाय माखासे गोबां सुबुंफोरबो जोंनि ओनसोलाव मोनो आरो बे गेलेनाया जोंनि देहाखौबो गोख्रों आरो माखासे बेराम आजार निफ्रायबो रैखा खालामो बेनिखायनो बेफोर फसंथानफोरा जोंनि ओनसोलाव थानाया जोबोरैनो गाहाम आरो इउनावबो माखासे उन्दै उन्दै गथ'फोरा जाहाथे बे फसंथानाव जोनाय आरो गेलेनाय माखासे खेलाफोरखौ गेलेनानै जाहाथे जौगालांनो हायो बेनिखायनो बेफोर फसंथानफोरा जोंनि ओनसोलाव जोबोरैनो गोनांथार